लखनऊ अलीगंज गोमती नगर गोलागंज अय्यागंज डालीगंज निशादगंज बारुद खाना इमाम बाड़ा भुल भुलैया पाकिस्तान सिंध रांची मोहन जो दड़ो अजमेर जयपुर लखनऊ सीकर जानकीपुरम सीतापुर हैदराबाद विजय वाड़ा बनारस इलाहाबाद गोरखपुर सतना चित्रकूट